हेल्ल' नोंथाङा बेंथ'लनि सेन्देल दखानदार दा औ नोंथांनियाव मा मा रोखोमनि सेन्देल दंमोनथाय औ बेसेबां बेसेबां दामनि ओमफ्राय मा मा ब्रेन्दनि दङथाय सेन्देलफ्राबा अ ओमफ्राय ब्रेन्दफ्राबा औ मोजांदा ओमफ्राय सेन्देलफ्रा अह माने आं एसे बेंथ'लाव थांफेराखै नालाय बेनिखायनो गाबोनफोर सेन्देल बायनो थाखाय थांनो नागिरदोंमोन आरो औ बेनिखायनो मानसिफ्रा सिगां बायनायफ्रा नोंनि दखाननिखौ सेन्देला मोजां होननायखाय नाम्बार लानानै सोंनायहरनो खबर लाहरनो हरदों जारो आं औ ओमफ्राय सेन्देलफ्रालाय मोजां मोजांखा दा अह बेनिखायनो मानसिफ्रा मोजां होननायखाय आंबो लायनो साननानै ओरैनो फ'न हरदों आरो ओमफ्राय दामफोरा एसे फास्स' सयस'निफ्रायबो बारासिन गैया नामा अ बिदियाथ' मोजां जाखागोन दा अ माने एसे मोजां स्टायलबो नांगौ नालाय आङो साट नामबार गानो आरो औ अ दङब्लालाय मोजां गाबोनहाय थांगोन बोरैबाब्ला लायनोहाय गाबोनहाय बोरैबाब्ला थांगोन आरो नोंनि दखानावहाय सेन्देल बायनोहाय औ दे बिदिब्ला गाबोनहाय थांनाय जायोब्ला फ'न खालामहरग्रोगोन आङो औ